हय अशीं किती तरी पुस्तकां हांवें वाचिल्ली आसा आनी जी म्हाका अती प्रसंगीक आसा अशी दिशिल्ली आसा पूण म्हाका ती आवडूंक ना अश्यांतलो काय भाग ना कितलें तरी गोश्टीचें शेवट म्हाका एक पाटी वाचूंक समजूंक ना पूण जेन्ना हांवें तें पुस्तक परत दुसऱ्यांदा आनीक तिसऱ्यांदा वाचलें तेन्ना म्हाका तें समजल्ले आसा आनी आवडूंक ना अशें ना पण केन्नाय अशी वायट सेड एडिंग बी अशें आसता जाल्यार तें म्हाका आवडूंक ना त्या शिवाय अशें आवडलें ना अशें खंयचेच पुस्तक अशें ना म्हाज्या वाचनांत आयिल्ले आजून तरी प्रत्येक पुस्तक हें वेगळें आसता त्या नुसार तें बरयल्ले आसता लेखकाच्या हेज्या नुसार तेंच्या मना नुसार तें